बायलां हांगासर आतां पय बायलां काम करता दादले काम करता बायलां सगलें घर सांबाळून कामाक जॉबाक वयता तेंकां पॉसिबल आसा पण दादले तशें पॉसिबल करून घेयना दादले म्हणटा आमी कामां करता पूण आतां दोनूय सारक्योच आसा दोनूय तेंत काम करता पूण बायलांक पय भुरग्यांक भुरग्यांचें सगली तयारी करची पडटा भुरग्यांक हे इस्कॉलाची तयारी करचे पडटा भुरग्यांक कित आवय कितके पय हें रातचें तेंकां चिंतचें पडटा फाल्यां म्हज्या भुरग्यांक कितें करपाचें टिफिनांग हें सगलें ह्यो दादलो करूंक शकनां एक एक खंय चुकोन आसा आसतलो म्हाका आमकां खबर ना आसा आसतलो पण बायलांक कितकें बायलांक कश्ट करता सगलें सांबाळटा आपले मायक मावांक देरांक सगळ्यांक सांबाळून सुद्दा ती ऑफिसान वयता परत येवन ती घरा कडे आपलें सगलें आसा तशें सगलें कयर मार किचनान आसा ती आयदनां घास हें कर तें कर सगले तिच्या माथ्यार सगलें आसा आसा आसले तशें ती मागीर सांचे परत रांदपाची तयारी करता तें सगलें करता अशें दादले करता ना अशें करीत अशें तेंचे कडे जायना पूण बायलां करूं शकता आतां आमी आतां आमी बायलांक सेफ्टी आतांच्या भुरग्यांक पय सेफ अशें भायर बिंदास भोंवतले जाल्यार तेंकां भोंवोंग गांवाना कित्याक तेंकां वायट नदरे पयता सगळी सगळी चेडवां तशी नाचता आमकां गोंयकारांक सामकेंच कमी लेखलां ह्या भायल्या लोकांनी भायलो लोक येवन ह्या भायल्या लोकांनी सगले कमी लेखलां पण गोंयची भुरगीं तशीं ना हांव जाल्यार सांगता तीं गोंयची भुरगीं तशीं नाच आतां तें तेंचे नदरेन तें जालां आतां चलता चलता चलता फकाणां करता पयलीं आमच्या गोंयान अशें जायनासलेलें आतां खुपूच चललां हें कित्या हे सगळे भायले लोक येवन भल्ल्या म्हणूच चल्ला ते तेंचे आं टुरिस्ट बी भायले येता आनी बिचाचेर बी वयता आमची आमची भुरगीं बिंदास भोंवो शकना हेजेर बिचाचेर किद्या काय म्हटल्यार ऑन द स्पोट येतात आनी फुड्यांच्या फुड्यान ते नाका जाल्लेले कॉशन विचारतात आमकां ते पटना आमकां अशें नाका आमचें अशें जावं अशें जावचें न्हू अशें आमकां दिसता तशें तुमी आमी म्हणटा आणी थामोन थामोन जालें